आं ना हमनायनि सोमोन्दै बुंलांनोसै जेब्ला आं मोनसे समाव जल' सेंग्रा समनि बे समावहाय आंहा ना हमनाय सारनाय गोबां गोसो दंमोन दा आङो ना बबेबा जाम्फैफोरावहाय ना हमनोबा आङो सिलि नङाब्ला दाबोर होनना बुङो नङाबा थौसि बेफोरजोंनो बै जाम्फैफोरावहाय थेस' थेस' आं सारहैयोमोन आरो बे खाथि खाला सम खाथि खालायाव दैमा दैसा दङ बेयाव थांनानै आङो सम मोनसे जेखाइजोंबो गुरहैयोमोन बेवहाय ओइ गोबां ना मोनोमोन गांजेमा मोनो गावरिमा मोनो ना फिथिख्रि मोनो गोरि ना नास्राय ना गोबां ना मोनो आरो सम मोनसे आङो जेंगाय होनना बुङो जेंगायजोंबो ना गुरहैयोमोन आङो जेंगायजोंबो बिदिनो ना खांख्राइ बायदिसिना गोबां सामु थाम' मोनोमोन आरो दा सम सम बिदिनो आङो खखा होनना बुङो जाम्फैफोराव खखाबो सायोमोन आङो दा खखायावबो गोबां ना नाङो आरो लोगोसे सेन सेनबो सायोमोन आङो बै दुब्लिफोरावहाय आलिखौ थेथे थेथे ना थांनाय आलिखौ थेथे थेथे खालामनानै जेथिं ना हाबगोन बेथिं सानानै आं गोबां ना गुरना जायोमोन लोगोसे आरो नाखौबो फोराननानै सुखा खालामनानै जायोमोन आरो खेवालि खेवालि जे दै बानाफोर फैबायबायबा खेवालि जेजोंबो सेंसार सेंसार आं सारनानै ना जायोमोन आरो बिदिनो गोबां सम ना गुरै गुरै जायोमोन आं दा नाखौ गोबां गुरनानै फोराननानै नाफामबो सावना जायोमोन बे नाफामखौ जों आङो बोसोरसे खालायबो जायोमोन नाफाम देनानै एबा दैज्लां समावहाय मावनाय दांनाय समाव दुब्लि आबादाव मावनाय दांनाय समाव बाथोन देनानैबो ओंखाम गोजांजों लाङोमोन सम मोनसे आरो गोसो जायोबा जौफोरजोंबो एसे देला देसि देनानै आं जायोमोन बिदिनो गोबांखिनि आंहा ना बोननायनि हुदा दङमोन दा बैसोजों एसे बैसोआ रेबनायखाय आङो दायो ना गुरनायखौ इसे दोनथ'नाय बायदि जाबाय बेनिखायनो आङो गोबां गोसोबायदि ना गुरबोबाय गुरै गुरै आंहा दा बैसो राननायलाय आं ना गुरनायखौ एसे दोनथ'नाय जाबाय

सम सम दाबो आङो बोराइ बैसो जाबाबो आङो बिदिनो सम सम गुरहैयो खांख्राइ जावो साम' खनना लायो बिदिनो आङो साम'फोरखौ सम सम सबाइ ओंख्रिजों संना जायोमोन खांख्राइफोरखौ मैथाफोरजों रुदबना जायोमोन ना फिथिख्रिफोरखौ माबा नारजिफोरजोंबो रुदबना जायोमोन दा आं ना हमनाय बिलोफोरा जाबाय बे खाथियावनो दङ बे फाग्ला दैसा आरो दैसा थारबो दङ दैसा थार माने दैसा फिसा आरो फाग्ला दैसा दङ आरो जामफै दङ बेखिनियावनो आङो ना मोननो ना गुरनो इस्सा जायोबा बेफोरावनो गुरै गुरै आं लायोमोन गोबां इन्थारेस दङमोन आंहा ना गुरनायावहाय बिदिनो गोबां ना गुरै गुरै आं जाबोबाय दा नायाथ' गोबां ना मोनोमोन ना फिथिख्रि मोनोमोन गोरि ना मोनोमोन खावै मोनो मागुर मोनो नास्राय मोनो सिंगि ना मोनो बारलि ना मोनो हल ना मोनो ना थुरि मोनो गोबां बायदि बायदि ना मोनो बिदिनो गुरै गुरै गोबां जाबोबाय आङो जों आङो जेखाइ लानानै गुरहैयो आरो सम मोनसो जेंगायदों गुरो सम मोनसे माबाजों खेवालिजों सारनानै लायोमोन बिदिनो गोबां गुरबोबाय आं दा एसे बैसो जानायलाय एसे गुरदोबनो बानायबायदि मोनो दाबो सम सम गुरहैबाय थायो आङो खखा सेनखौथ' सायै सायै जायोमोन आङो